नक्षत्र म्हणजे जीं स्थिर आसात एकाच जाग्यार आसात जीं हालनात आनी दुसरें म्हत्वाचें म्हणजे तीं स्वयं प्रकाशी आहात बाकीचे जे ग्रह आहात ते परप्रकाशी म्हणजे सुर्याचे प्रकाश घेतात आनी आमकां दिसतात किंवा ते दिसतात सुर्याच्या प्रकाशा खातीर पूण नक्षत्र हीं सेल्फ लायटिंग स्वताची ताका शक्तीन तेंकां प्रकाश आसता तर हातून खूब नक्षत्रां आहात खूब तारे आहात पूण म्हाका आवडपी असो जर नक्षत्र अशें म्हणटलें जाल्यार म्हाका आवडटा तो ध्रूव तारा कारण ध्रूव तारा बाकीच्या नक्षत्रां भशेन तोय बी स्थीर आहा पुणून तो उत्तर दिशा दाखयता खंयसरूय बोटीर बी आसपी जे पयलीचे जे खलाशी बी आसले ते ध्रूव ताऱ्या कडेन पळोवन ध्रूव खंय आहा तेंकां वळखपाक येतालें कारण व्याद ताऱ्या वयल्यान किंवा सप्तरिशी वयल्यान ध्रूव तारो खंय आहा तो कळटालो आनी ध्रूव ताऱ्याच्या संबंधान उत्तर दिशा कोळोन त्या प्रमाणें आपली प्रवासाची सुद्धा ते दिशा अशी थारायताले म्हणजे ध्रूव तारा हो स्वता दुसऱ्याक मार्गदर्शन करपी तारो म्हणून म्हाका तो खूब आवडटा